آداب ایڈیٹر سمرتاب جی الحمد للہ آپ کی دعا ہے آپ ٹھیک ہیں میں نے اپنی نئی کہانی زیورات کی چوری مکمل کر لی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جائزہ لیں اور اپنی رائے سے نوازیں جی جی اس بار میں نے کہانی کا موضوع دیہی رکھا ہے اور کردار کو بھی حقیقت پسند بنایا ہے جی آپ نے بجا فرمایا میں اس میں ترمیم کر سکتا ہوں اور اس کو سہل اور آسان بھی بنا دوں گا جی بہت شکریہ بھائی آپ کی رہنمائی میرے لیے باعث فخر ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلی اشاعت میں میری کہانی کو شامل کریں بہت بہت شکریہ